हीअं त सिंधी भाषा ॾाढी ही मिठिड़ी ॿोली आहे लेकिन अॼुकल्ह जे ज़माने मे सिंधी खां वधीक महत्व हिंदी ऐं इंगलिश भाषा खे ॾिनो वेंदो आहे मां बि पंहिंजे घर में ख़ाली पंहिंजे वॾनि सां ई सिंधी में ॻाल्हाईंदी आहियां ऐं नंढा भाउ भेण जेका आहिनि उहे सिंधी ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि त मूंखे बि जामु घटि मौक़ा मिलंदा आहिनि सिंधी भाषा में ॻाल्हाइणु भले ई मां सिंधी ॻाल्हायां बि त कोई कोई अखरु हीअं हूंदा आहिनि जंहिं में मां बराबरु जंहिंखे मां बराबरु चई न सघंदी आहियां उनजे अलावा जॾहिं वॾा कोई पहाका चवंदा आहिनि त मूंखे उहो सम्झणु न ईंदा आहिनि हीअं अगरि असां सिंधी में पढ़ाई कयूं सिंधी लिखऊं पढ़ऊं नंढपण खां ई त शायदि असां इहो अ तकलीफ़ुनि खां ॿाहिरि अची सघंदा आहियूं ऐं इस्कूल में बि जामु घटि ई क्लास पढ़ाइणु पढ़ाई वेंदी आहे वॾे पण ताईं पोइ उहो विसिरी वेंदी आहे इन करे अगरि असां रोज़ु पंहिंजे वॾनि सां पंहिंजे नंढनि सां घर में सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त शायदि असां इन्हनि मुश्किलात सां बाहिरि अची सघंदा आहियूं